जी हाँ मेरे साथ हाइक पर बहुत ही सारी अप्रत्याशित चीज़ें हुई हैं जैसे कि जब मैं केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रही थी तो वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण वहाँ के एक यात्री को साँस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी जिसके कारण उसे हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं ख़त्म हो गया तो वहाँ के जितने भी आर्मी वाले थे वह उसकी डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे उसकी डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर के ज़रिए नीचे पहुँचाया गया और दूसरी घटना यह है कि वहाँ छब्बीस किलोमीटर का रास्ता था जो कि बहुत ही मुश्किल हो रहा था चलने में तो मैंने वहाँ पर खच्चर करी थी और वह खच्चर मुझे बहुत खतरनाक लगी क्योंकि वहाँ पर बारिश होने के कारण काफ़ी फिसलन हो गई थी और वह खच्चर बार बार फिसल रही थी और एक बार तो मैं गिरते गिरते बची और वह जैसे ही खच्चर मुड़ रही थी तो वहाँ साइड में गिरने का बहुत ही खतरा था बहुत से लोग गिर भी गए थे नीचे और एक बूढ़ी आंटी का नाक भी टूट गया था जी हाँ मैं ट्रेक्स पर बहुत सारी तस्वीरे खींचती हूँ अपने फ़ोन से और अपने कैमरे से मुझे जैसे ही सुंदर दृश्य मिलता है जैसे कि ऊँचे पहाड़ नदी या हरियाली तो मैं उनकी तुरंत तस्वीरें ले लेती हूँ और यह मुझे फ़ोटोग्राफी करने में बहुत ही खुशी मिलती है जी हाँ मैं अपनी तस्वीरों को पोस्ट करती हूँ सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं अपनी पिच्चर्स पोस्ट कर कर सबको दिखाती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है